हाँ हाँ आटा है एक सौ चालीस रुपया हाँ आप बताइये सात रुपया येऊ दो सौ रुपया हाँ तो ले लों

वे ना हाँ तो ले लीजिये चालीस रुपया हाँ हाँ वही बीस रुपया में ले लेना तीस रुपया हाँ डेढ़ सौ रुपया दे दो डेढ़ सौ दो बीस रुपया हाँ एक सौ चलो सर चलोगी नमस्ते